ہیلو ہاں سر میں ایک آپ فوٹوگرافر ہیں آپ جی جی میرے یہاں ایک فنکشن ہے شادی کی تو شادی کا فنکشن ہے اس میں ہمیں فوٹو کی ضرورت فوٹو کی ایک فوٹوگرافر کی ضرورت ہے جی جی تو ایک اس شادی کے فنکشن میں ہمیں کچھ فوٹو بھی کھنچوانے رہیں گے اور ہمارے سارے رلیٹوس رہیں گے ہمارے فیملی ممبرس رہیں گے تو ایک فوٹوگرافر کی سر ضرورت تھی جو اچھے سے فوٹو مطلب کھینچ لے اور کیمرہ وغیرہ اچھا ہو

شادی رات میں ہے سر تو آپ کیا کیا رہ نہیں ویڈیو بھی سر بنانی ویڈیو بھی بنوانی ہے اور فوٹو فوٹو بھی لینے ہیں تو اس کے لیے کیا آپ کے یہاں ریٹ ہے سر کیا کچھ اس بارے میں کچھ بتائیں گے

سر کچھ کم نہیں ہو سکتا ہے ڈسکاؤنٹ

ہاں تھوڑا جی جی سر اور یہ آپ کب تک آ جائیں گے جیسے فنکشن ہمارے یہاں ہے دو دن بعد ہے لڑکی کی شادی ہے سر جی جی جی آپ جی جی اوکے تو سر یہ آپ کے آنے کے لیے کچھ انتظام کرنا پڑے گا مطلب وہاں کے کچھ جی بھائی جی جی جی جی سر ٹھیک ہے سر تو آپ جیسا کیا نام ہے ہوگا پھر ہمیں انفام کریں گے ٹھیک ٹھیک اوکے